मुझे सभी ग्रहों में से जो चंद्रमा ग्रह है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जब आसमान में नीले बादलों में निकलता है और जो उसके साथ तारे होते हैं टिमटिमाते हैं बहुत सुंदर लगता है हम चंद्रमा को दिखा कर अपने बच्चों को लोरियाँ भी सुनाते हैं और चंदा मामा भी कहते हैं और बच्चे को दिखा दिखा कर बताते हैं सुलाते हैं उनको और वो बहुत अच्छा लगता हैं तारों के साथ टिमटिमाते हुए